ہمیں تو موسم سب سے زیادہ سرما کا ہے یعنی جو ٹھنڈھا کا موسم ہوتا ہے وہ بڑا مزےدار ہوتا ہے کیونکہ پورا پہن لیجیے پہن کے اوڑھ لیجیے ٹوپا بھی پہن لیجیے جیکٹ بھی پہن لیجیے اور اینر بھی پہن لیجیے سب پہن کر کے مزہ آتا ہے اور گرمی میں پسینہ بہے گا اور بہت ساری دقتیں ہوں گی بارش میں برسات کا دقت ہے تو ہمیں جو ہے نا سردی کا موسم پسند ہے اور اس لیے بھی پسند ہے اس میں دقت نہیں ہے کتنے مطلب ایک چادر لے لیجیے جیکٹ لے لیجیے اس طریقے سے چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں اور جہاں کا بھی سفر ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر بات کریں موسم سردی میں کشمیر نہیں جا سکتے کشمیر کا اتنا موسم ٹھنڈ ہے کہ وہاں آپ برف بن جائیں گے لیکن یہ کہ میرے کو پسند پھر بھی کمشیر کا بھی موسم اگر بات کریں تو سرد موسم ہی پسند ہے اور آ آپ بھی کیوں نہ کریں کیونکہ سردی کا موسم ہی سہانا موسم ہے شادی والے لوگ اچھا طریقے سے اس کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو شادی نہیں کیے وہ پچھتاتے رہتے ہیں اور جو نہیں کیے ہیں وہ بھی کر لیں تاکہ وہ سردی کا موسم گرمی میں کنوٹ ہو سکے تبدیل ہو سکے